بہت ساری بیرونی سرگرمیاں ایسی ہیں جن سے میری لطف روز ہوتی ہوں اور خوب مزے لے لے کے ساری چیزوں کو کرتی ہوں جیسے کہ عام طور پر مجھے کرکٹ روز کھیلنا یا کرکٹ دیکھنا مجھے بہت پسند ہے میں بچپن سے اس چیز کا شوق رکھتی ہوں جب بھی کوئی کرکٹ میچ ٹی وی پر آتا ہے تو میں اپنے سارے کام چھوڑ کر کے کرکٹ دیکھنے کے لیے مشہور ہو جاتی ہوں کیونکہ اس سے مجھے بہت مزہ آتا ہے اور اسی طریقے سے جب سوئمنگ کا کوئی سو دکھایا جاتا ہے تو ٹی وی پر وہ بھی میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں کیونکہ مجھے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ہمارے دل کو سکون پہنچتا ہے یا آپ کو اگر کوئی چیز پسند ہوتی ہیں خاص طور پر اگر وہ آپ کر لیتی ہیں تو اس کے بعد آدمی کا جوش ذہن ہے فریس ہو جاتا ہے اور اس کے سائیڈ افیکٹر ہوتے ہیں ذہنی طور پر آدمی کمزور جو ہو جاتا ہے ان ساری چیزوں کو کر کے آدمی کو اچھا لگتا ہے